बिदिनो बिदिनो गोबां दङ जोंनि आसामाव जायफोरा बिदिनो गेलेग्राफोरनि स्पर्सफोराव जे जौगाथाइनि लाबोनायनि थाखाइ जेनै गोबां बिदिनो आसिब बिदि फुटबल क्लाबफोर दङ जेरै साइ एकादेमिक दोङो जेराव गोबां बिदि मोजां मोजां गेलेग्राफोरनि थाखै जौगाथाइनि थाखै बिदिनो आसामाव बे इनस्टिटिउशनफोर खुलिनाय जादों जाय स्टुडेन्टफोरा जाय जाय मानसिफोरा जे फुटबलफोराव गेम्सफोराव स्पर्सफोराव जेरै ओह गोसो थायो बेफोरबायदियावनो बेयाव बाहागो लाहैनानै बे इनस्टिटिउशनफोराव बे एकादेमिफोराव थांनानै गावनि एपार्दखौ गावनि रोंग'थिखौ बेयाव खिन्थिनानै गोबां गोजौ लेभेलाव जाहाथे खोन्थिनो हायो बेनि थाखाय जोंनि आसामावहाय बेनि गोबां बिदिनो क्लाबफोर फुटबल क्लाबफोर क्रिकेट क्लाबफोर बिदिनो खुलिनानै दङ जेरै गुडजाइननिहा गवाहाटिफ्राव थायो दा बिदिनो क'क्राझारफ्राव थायो बिदिनो गोबां गोबां बिदिनो एकादेमिफोर दङ जेयाव जोङो गावनि ओह नांगौ जानाय बा आबग्रेड लेभेलाव जों गेलेनो लुबैनायफोरखौ जों बिदिनो एपार्ट खालामनो हायो